जय झूलेलाल दादा मां होटल वारे खे ऑडर ॾिनो आहे रोटीअ जो पर ॻाल्हि ईअं आहे त मूंखे शुगर प्रेशर इहो आहे त उन जे करे लुणु मिर्च मां घटि चयो आहे ऐं मिठाई बि जेका आहे त उन में बि शुगर फ्री जे करे मां मिठाइयूं तव्हांखे चवण भुलिजी वई आहियां अलाए जे छा मूंखे यादि नथो अचे ऐं महिरबानी करे मूंखे इहो सभु घटि ई खपे लुणु मिर्च बि घटि खपे ऐं मिठो बि घटि खपे शुगर फ्री में